रोयल ट्री रेस्टॉरंट न्हय म्हाका जेवण ऑर्डर करपाचें आशिल्लें तुमचे कडेन चिकन क्रिस्पी आनी चिकन फ्राय्ड राइस अवेलेबल आसतलो ओके कितले कितलो टायम लागतलो ओके आनी डिलिव्हरी चार्जीस कितले आसा तुमचे ट्वेंटी रुपीस अच्छा आनी कितल्या टायमान डिलिव्हरी मेळटली अर्द वर ओके हांव म्हजो ऍड्रेस तुमकां मॅसेज करतां त्या ऍड्रेसाचेर तुमी म्हाका डिलिव्हरी दियात थँक यू